तसो ड्रॉ करपाचो बी कितें म्हजो टायमटेबल बीन आसा जेवा म्हजें मन आसता करपाचें तेवा हांव चित्र काडटां ऑर नाजाल्यार आतां जर गणेश चतुर्थी आयली जाल्यार म्हाका दिसतलें म्हज्या मनांत की आतां गणपतीचे काडू जाल्यार गणपतीचे काडटले अशें म्हजें आसता आनी तें काडटना मी मन पूर्ण मना पासून काडटा तें चित्र